किसान जे आत्महत्या करै छै से किएक करै छै से अहाँसबके नहि बुझल अइ हम बताबै छी आत्महत्या एहि दुआरे कऽ लै छै जे ओकरसबके जे किसानके जे मतलब छै पूरा पूँजी सब तऽ ओ तऽ पूँजी किसान अपन खेते बाड़ी खेतिए बाड़ीमे लगाबै छै अपन मेहनति अपन पूरा शरीरके मेहनति पूरा पइसा कौड़ी जे भी होइ छै वएहसँ ओ खाइ छै पिबै छै आओर पूरा रहै छै आओर तहन ओकर फसिल जे मतलब पानिके वजहसँ बाढ़िके वजहसँ मतलब फसिल नष्ट भऽ जाइ छै भऽ जाइ छै तऽ ओ ओहि खातिर किसान अपन आत्महत्या करैके लेल तैआर भऽ जाइ छै कऽ लै छै कोइ कोइ तऽ कैओ लै छै आत्महत्या कऽ लेलक कोइ किछु कऽ लेलक एहि दुआरे सरकारके किछु एहिके लेल बचाबैके लेल किसानके किसानके बचाबैके लेल बिजलीके बेबस्था करबाके छै बिजली ओतऽ दऽ देतै तऽ ओहिसँ पानि जतऽ पानि नहि आबै छै ओतऽ पानि मोटर लगाकऽ पानि पटा सकैए आओर ओहोसँ नहि हेतै तऽ मतलब कोनो एकटा फण्ड निकलि लोन अपन गारण्टी फसिल निकालिदउ आओर मुआवजा दऽ दउ ओतबा